औ आं खोन्थानो हागोन आंनि न'खराव गासै जोङो बिदा बिनानाव साबा आरो आंनि बिमा बिफा आरो आंहा हाबा जाबाय आंहा हौवाबो दङ आरो आंना गथ'आ सानै दा जोंनि न'खराव हौवाया बिजिनेस मावो आरो आंबो स्कुल टिचार आरो आंनि गथ'फ्रा दा सासे क्लास नाइनाव फरायो आरो सासेआ केजि दासो केजि अवानाव मोनदों दा जोङो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो आरो आंनि लोगोफोरा उन्दैनिफ्राय लायोब्ला बहुद बुरजा दङ आरो गोबां बुरजा दङ मानि उन्दैनि उन्दैयाव आं जेलानाखि स्कुल फरायनाय सम अब्ला बे स्कुल टाइमावहाय आंना लोगोफ्रा गोबां दंमोन दा देरनानै जोङो कलेजावहाय आलादा आलादा कलेजाव जों फरायबाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जोङो दा आवगयलांबाय आरो सोरबा लोगोफ्रा इनजिनियार जाबाय आरो आरो सोरबाया ड'क्टर जाबाय दा आङो स्कुल टिचार मावगासिनो दङ आरो जों जेला कलेज लाइफआव लोगो मोनो अब्ला कलेजनि फ्रेन्डसफ्राबो जेनेबा दा मोजां मोजाङावनो मोनबाय सोरबा प्रफेसार मावबाय सोरबा स्कुल टिचाराव मावबाय आरो आंनि सासे दङ बरागारिनि बिथाङाबो स्कुल टिचारखौनो मावदों आरो गुबुन गुबुन बिदिनो साथामसोआ जोङो स्कुल टिचार जाबाय आरो स्कुलनि टिचार जाबाय आरो बिदिनो साथामसोआ ड'क्टर जाबाय आरो आंनि लोगोफोरनि गेजेराव आरो आरो माखासेआ इनजिनियार जाबाय आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बेंगालर मुम्बाइ इरियाव थांनानै दङ आरो जोंनि गामियाव जों आरो आंना गोबां लोगोफोर दंबावो दानि जे अबस्थायाव जोङो दङ दा आहा लोगोफोर दङ गामियावहाय दा बे गामिनि लोगोफोराबो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय साख्रि मावनाय आरो आरो सोरबाया साख्रि मावैबो दङ दा जोङो जयैनो बिदिनो गामियावहाय मिलायनानै थायो दा जोंहा हौवाबो आंबो खामायनाय जायो आरो आरो गथ' सानै दङ आरो आंहा बिदा फंबाइआबो गोबां सासे हौवा आरो साब्रैआ जोङो हिनजाव गोजामोन आरो हिनजावसा गासिबो हाबा जाजोब्बाय आरो जोङो आरो हौवायाबो जोंना फंबाइया हाबा जाबाय गथ' सासे जाबाय हौवासा दा बे फंबाइआ दा गैला आरो दा जोङो न'खराव बिदिनो सोलियो आरो मोजाङैनो दा आंना लोगोफोरखौ लोगोफोरनि बिथिंजाय थाङोब्ला आङो माखासे उन्दै समनि लोगोफोरखौ आङो सानहरोब्ला दासिमबो दिनैसिमबो आंजों सासेआ मोजां क्ल'सआव दङ आरो बियो बङाइगावआव थायो दा जोङो बिदिनो मबाइल इरि रायज्लाय लायनाय जायो आरो आरो मोजां गाज्रि रायज्लायो बेबो स्कुल टिचारआनो आमफ्राय आरो दंबावो गुबुन गुबुन लोगोफोर दंबावो बहुद मानि स्कुल लाइफआवथ' बहुद बुरजा जायो लोगोफ्रा बिदिनो आसि जन आसि जननि क्लासमेट जोङो दा आसि जन क्लासमेटआवहाय जोङो बेसिकेलि सइजन सातजनसोआ जोङो एखदम बेराद मोजां क्ल'स फ्रेन्डमोन आरो बे सइजननिफ्राय जोङो साथामा स्कुल टिचार जाबाय आमफ्राय सासेआ इनजिनियार जाबाय आरो सानैआ ड'क्टर जाबाय आरो जोंनिया आरो गुबुन गुबुन लोगोफ्राबो बिदिनो दं आरो आरो जोङो बिदिनो सोलिगासिनो दङ आरो मोजाङैनो आंनि न'खराव दा बिहाव बिखुनजोबो दङ आर बेवायबो दं बिजावजालिबो दङ बिजावजालिहा बेवायहा गथ'आ साथाम सानै हौवासा सासे हिनजावसा आरो आरो जोंना बिहावा गैला दा आरो बिखुनजोआ दङ बिहावनि पेन्सन जायो जोंना बिहावा एसआइमोन माबानि सेभेन बेटेलेयननि क'क्राझाराव मावोमोन सराइकेलायावहाय आरो दा जोंना बेवाइआबो सराइकेलायावनो मावो क'क्राझारावहाय दा बियो एमएलए जों दंफायो आरो जोंहा बेवायनि सासे गथ' हौवासा दङ मानि बेवाइ गिदिरनि दा बे बेवाइ गिदिरनि फिसाज्लाया दा सासे इनजिनियार बियो मोजाङैनो दाख्लिसो बावाखै हाबा जादों आरो बिनि हिनजावाबो दा माबा भेटनारि ड'क्टर आरो आंना बिनानावा सासे बिजनेसमेन बिनावनि हौवायाबो बेवाइयाबो बिजनेसमेन मावो बिजनेस आरो बिजनेसाव मावो बिस्रा जेनेबा मोजां रोखोमै सोलिदों आरो सासे बिनानावहा बेनाबो हौवाया सारभिस हलडार आरो गाव बिदिनो माबा आरो न'आवहाय खामानि मावो बेनिफ्राय आंनो देरसिन जोंनि न'खरावहाय दा बेवनो गोजोन्थों